हून अस गल्ल करचै एह्दे बारै च ट्राईवल साढ़ै जम्मू ऐंड़ कश्मीर च जादातर गुज्जर ते बक्करबाल गै हैन ते पिछड़े दे जेह्ड़े लोक न गुज्जर ते बक्करवाल उं'दे बारै च गल्ल करचै ते नां उं'दा कोई ठकाना रौ्हना दा ते ना कोई बौह्ना दा लैंदे ते चुकदे ते जंदे दुआरी औंदे ते फिरदे गै रौंह्दे ना उं'दा कोई ना ओह् पढ़दे ऐ ते नां उंदी गौरमैंट उंदी कोई स्हूरत करदी ऐ ते बाकी लोकें ई बी तंग करदे ओह् ते क्योंकी उं'दा कोई रौंह्ना दा ठकाना गै निं ऐ अज्ज एह्कियें केरियें ते कल ओह्कियै केरियै चलदे गै रौंह्दे ओह् ते ट्राईव जादातर उ'ऐ न गुज्जर ते बक्करवाल गृुज्जर बी निं हैन चलो गुज्जरें बी चलो थोह्ड़ा रौंह्ने पर बक्करवाल दी गल्ल करचै तां ओह् चलदे फिरदे गै रौंह्दे जादातर ट्राईव उ'ऐ लोक न बक्करवाल ते भिड्डां ते उनें बड़ियां बड़ियां रखियां औंदियां नां उंदी ऐजूकेशन ऐ कोई क्योंकि अनपढ़ता ऐ नां उंदे कोल बैंक ऐकांउट ऐ पिच्छै हून जि'यां नोट बंधी होई गेई केंइयें ई ते उ'नेंई पता गै नि लग्गेआ हा नां उंदे बैंक अकाउंट खाते कक्ख कोई खाता निं नां कोई पैसे ते बड़े होंदे बकरियां बड़ियां रक्खी दियां होंदिया हियां बिकदियां बी हैन ऐसी गल्ल निं ऐ पर बैंक अकांउट गै निं ऐ उंदे कोल उंदे कोल कागज निं ऐ नां कोई जमीन ऐ ना कोई किश ऐ ते खाली भिड्डां रक्खी दियां जां घोड़े रक्खे दे जां बकरियां रक्खी दियां मेही रक्खी दियां गमां रक्खी दियां माल बड़ा रक्खा दा उनें चलदे गै रौंह्दे ओह् चलदे गै रौंह्दे ते रुकदे निं ऐ नां कोई उंदा स्टे ऐ ते इंदे ताईं गौंरमैंट गी सुविधा करनी चाहिदी ऐ ते इंदे इ'नेंगी इं'दी ऐजुकेशन बी होनी चाहिदी ऐ इं'दी कोई ऐजुकेशन बी होनी चाहिदी ऐ कन्नै इंदा बैंक काऊंट बी होना चाहिदा कोई कागज निं कोई पत्तर निं कोई किश निं इंदा कोई ठकाना गै निं इंदा ना कोई मकान इंदा किश बी हैन माल ते बड़ा रक्खा दा पैसे बी इंदे कोल होंदे केइयें दे बैंक काऊंट बी निं हैन पिच्छै नोट बंधी होई में गेदा उत्थै इक बक्करबाल आए दा ते उ'नें जेह्के बड़ी जादा समस्या जेह्ड़ी फेस करना पौंदी ऐ समान नां समान बी उनें आपूं बड़े दूरां दूरां ढोइयै लेना पौंदा उं'दा क्योंकी उं'दा इक ठकाना ऐ गै निं ऐ इक जगह् रुकना दा कोई मतलब गै निं ऐ उंदा चलदे गै रौंह्दे ते गौंरमैंट गी एह्दे आस्तै कोई सोचना चाहिदा उं'दे ताईं किश करना चाहिदा ते इ'नेंई किश ऐजुकेशन दे बारै समझाना चाहिदा अनपढ़ता बड़ी इं'दे च जेह्के पढ़े लिखे लोक बी हैन किश बिच उंदे च लेकिन बड़े जादा जेहके हैन उंदा कोई ठकाना गै निं